हाँ हमें बाग़वानी करते समय कई बार समस्याओं का सामना करा करना पड़ा था एक बार तो हमने अपने खेतो में गेंदा लगा रखा था जोकि बारिश का समय था और इतना अधिक मात्रा में बारिश हुआ कि मेरा सारा फ़सल नुकसान हो गया जिससे कि हमें अपना लागत तक नहीं निकला जिन उस बाग़वानी को लगाने के लिए हमने लगभग पैंतीस हज़ार रुपए व्यय किया था जोकि नुकसान बारिश के वजह से नुकसान हो जाने के कारण हमने उसमें पै मूस बड़ी मुश्किल से ही पैंतीस से चालीस हज़ार रुपए प्राप्त कर पाए बारिश होने से मेरी फ़सल ख़राब हो गई जिससे कि हमें बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ और उसी समय हमने अपने खेतों में गोभी लगा रखा था बरसात के समय में गोभी का मार्केट बहुत अच्छा रहता है क्योंकि बहुत से किसान लोग बरसात के समय में गोभी को बारिश तूफ़ान से नहीं बचा पाते हैं क्योंकि गोभी का पेड़ इतना मुलायम होता है कि अगर दो दो या तीन दिन बारिश लगातार होती रहे तो गोभी का पेड़ सूखने लगता है जिसको गलनाहवा रोग कहते हैं एक बार हमने गोभी अपने खेतो में काफ़ी अधिक मात्रा में लगा रखा था उसी समय दो दिन तक मूसलाधार बारिश होने लगी और खेतो में पानी इकट्ठा हो गया हमने पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक टुल्लू का भी प्रयोग किया काफ़ी परेशानी करते हुए भी हम उस फ़सल को नहीं बचा पाए जिससे कि हमारा बहुत ही नुकसान हो गया और एक बार हमने अपने खेतों में फ़सल लगा रखा था जिसमें कि कीट बहुत अधिक मात्रा में लग गए हमने उस कीट को मारने के लिए अनेकों प्रकार के दवाइयों का ओ प्रयोग किया लेकिन कीट फिर भी नहीं मरे और जिनसे की कीट नाशक दुकान से लाने पे हमें बहुत पैसा व्यय करना पड़ा बाद में एक हमारे ही गाँव के दादाजी थे जोकि अच्छी तरह से सभी प्रकार की खेती के विषय में जानते हैं और दवाओं के विषय में उनको काफ़ी अच्छी जानकारी है उन्होंने बताया कि इसपे फंगससाइड का छिड़काव किया जाएगा जिससे की कीट नाशक मर जाएँगे तो हमने बाद में उनकी कहे अनसार फंगिसाइड का छिड़काव किया तो हालाँकि पूर्ण रूप से मेरा फ़सल सुधर तो नहीं पाया लेकिन कुछ हद तक उस दवाओं के उपयोग से हमें फ़ायदा मिला और इस प्रकार से हमने अपना लागत निकाल लिया और खेती में मटर का भी मटर का भी खेती है जो कि अगर से आप लगाएँ हैं पूरा लागत लगाएँ हैं अच्छे से किसानों का खेती करने पे किसानों का अधिक मेहनत लगता है अगर जैसे फली आ गया है उसमें अगर किसान उस उस टाइम अगर बारिश हो जाती है या ओला पड़ने लगता है तो मटर के लिए बारिश और ओला दोनों ही बहुत नुकसानदेह हैं जो कि फली अगर ले लिया है तो उसमें दागी लग जाता है बारिस होने से तो मार्केट में अच्छे से बिक नहीं पाएगा जिससे कि किसानों को बहुत नुकसान होगा और ओला पड़ने से जिसको कोहरा कहते हैं अगर फली तैयार है कोहरा लग गया तो पेड़ पूरा झुलस जाता है जिससे की किसान का पूरा लागत मेहनत सारा बेकार हो जाता है इसलिए किसानों के लिए खेती अगर अच्छे से हो गया तो बहुत बढ़िया है अगर नुकसान हो गया तो सबसे बुरा हाल किसान का होता है जि अगर अच्छी तरह से हो गया मार्केट में बिक गया तो अच्छी रक़म मिल जाती है अगर वहीं बारिश ओला या किसी प्रकार के कीटों से ख़राब हो जाता है तो उनका नुकसान हो जाता है